دہلی میں کاروبار کے لیے بہت سارے بنیادی مواقع ہیں جیسے کا کاروبار ہوا اس میں بہت فائدے ہوتا ہے لوگ ٹراویل کا کام کر کے اپنی معاشی حالت کو بہت اچھے اچھا کر لیتے ہیں اس کے لیے اس اس اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کاروبار ایسے جو ہمارے معاشرے کے خوب ترقی دیتے ہیں اور اسی طرح بہت ساری کمپنیاں کمپنیاں بھی ہیں جو کاروبار کے میدان خوب ترقی کر رہی ہیں اور ان ترقی کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بھی خوب ترقی کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے جس جس سے ہمارا اور ہمارے ملک کا نام روشن ہو رہا ہے